हँ हेलो अहाँ ओला उबेरसँ बाजैत छियै हमरा एगो टैक्सीके जरूरत छले ठीक पाँच बजे हमर फ्लाइट यए तऽ हमरा तीन बजे तक ओ टैक्सी रूमपर आबि जयबाक चाही ताकि हमरा दू घण्टा जाइयोमे लागत ट्रैफिक वगैरह रास्ता पैराके की पता कोन तरहक की हेतै नहि हेतै ताहि द्वारे हमरा दू घण्टा पहिने घरसँ निकलैके यए जे हमर फ्लाइट यए पाँच बजे आओर फेर हमर मिटिंग यए ताहि द्वारे हम चाहैत छी जे हम पाँच बजेतक हमर फ्लाइट तीन बजे हम निकलब घरसँ हमरा दू घण्टामे ओतय तक पहुँच जयबाक छै अगर कोनो एहन तरहके अगर प्रॉब्लम हैत तऽ हम फेर अहाँके टैक्सी ड्राइवरकेँ हम नहि छोड़ब ताहिद्वारे भेज दिअ आओर अहाँके टैक्सी ड्राइवर एखन तक नहि आयल हमरा लेट भऽ रहल अछि अहाँ जल्दीसँ भेजियौ ने हमर फ्लाइट मिस भऽ जायत अगर अगर हमर मिस भऽ गेल तऽ फेर अहाँके हम शिकायत करब ऊपर अगर नहि हेतै तऽ हमरा बता दैतहुँ ने पहिले एखन अहाँ हमरा बता रहल छी किया हमरा फ्लाइट अगर मिस भऽ जायत तऽ अहाँ हमर काल्हितक हमर मीटिंगमे पहुँचा देब नहि ने पहुँचायब ताहिद्वारे अहाँ किया एतेक एहन किछु छलए तऽ हमरा पहिनेहे बता दैतहुँ ने हम कतहुँ आओर देख लैतियै अहाँ हमरा पहिले किया नहि बतेलहुँ आब बताके अहाँ की करब हमर फ्लाइट मिस भऽ जायत हमर मिटिंग यए समझयके अहाँ कोशिश किया नहि केलियै पहिनेहे